उद्योग यानी व्यापार व्यापार में हिक जुलाई खां सेवा कर जी एस टी लागू करण जी तयारियूं हलणु वेठियूं ऐं जेके व्यापारी आहिनि उहे जी एस टी जी कारण जेके कपिड़ा व्यापार प्रभावित थींदो उन जी चिंता थी पई आहे उन्हनि खे ऐं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता जे हिसाब सां कपिड़ा जेको कपिड़नि जो जेको व्यापार आहे उन जी सैंट्रल गौरमेंट कीअं मदद कंदी उहो बि ॾिसणु वेठा ऐं ॿ हज़ार सोरहं खां ॿ हज़ार सत्रहं जी विच में जीअं कपिड़ा व्यापारी कपिड़ा जो कपिड़नि जो जेको बिजनेस आहे उन जे लाइ जीअं कपिड़ा निर्यात कंदा हा त उन में ज़ीरो पॉइंट नव परसेंट जी जेका आहे इंक्रीमेंट वधीक नव ज़ीरो पॉइंट नव परसेंट वधीक माल वठणु वेठा ऐं कॉटन फैब्रिक जी डिमांड जेका आहे उहो थोरी घटि थी वई आहे हाणे अगरि ॿ हज़ार सोरहं सत्रहं खां कंपेयर करूं त जेके कॉटन जो उन जी टे पॉइंट ज़ीरो छह परसेंट

ईअं नवे कपिड़े जे बिजनेस में कमी आई आहे ऐं ॿिया जेके रेडीमेड कपिड़ा आहिनि इन जे बिजनेस में ॿ पॉइंट टे हिकु परसेंट जी बढ़ोतरी थी आहे